हैलो हैलो हैलो हैलो हैलो हां जी केह् तुस सब्जी खरीदनी हैलो हां जी तुस केह् सब्जी लैनी भैन जी सब्जी लैनी तुस सब्जी हां इ'यां ते टमाटर भैन जी इ'यां न दो सौ रपेऽ किल्लो टमाटर न अवा तुस लैने नेईं तुसें तुसेंगी सस्ते लाऊनी अगर तुसें लैने तुसें सौ रपेऽ किल्लो लाऊनी ऐ लेई जाओ द'ऊं किल्लो हारे नेईं हां कड़म कड़म कड़म बी बड़ा शैल आए दा मेरे कोल पंजाह् पंजाह् नेईं नेईं भैन जी एह् कनेही गल्ल ऐ अ'ऊं देऊ देऊड़नी ऐ तुसेंगी तुसेंगी पंजाह् रपेऽ किल्लो कड़म कड़म ऐ पजाह् रपेऽ किल्लो बीह् रपेऽ किल्लो भिंडियां न बीह् रपेऽ किल्लो भिंडियां न भिंडियां बी दिक्खो बड़ियां शैल आह्नी दियां में तुस आएओ तुस लेई जाएओ बड़ी शैल सब्जी ऐ हां सस्ती सस्ती गै दिक्खो पंजाह् रपेऽ किल्लो बाकी बाकी दकानें पर होना कड़म कोई सत्तर रपेऽ किल्लो होना हा अवा में तुसेंगी पंजाह् रपेऽ लाऊना पंजाह् रपेऽ लाऊना तुसें गी ते गोभी बी गोभी बी हां गाजरां भैन जी त्रीह् रपेऽ किल्लो न त्रीह् रपेऽ किल्लो न गाजरां गाजरां बड़ियां शैल तुस जे मर्जी बनाओ सब्जी बनाओ तुस होर भैन जी कनेहियां गल्ल गल्लां करा ने त्रीह् रपेऽ किल्लो गाजरां तुसेंगी होर थ्होनियां नी कुतै बी तुस आओ पैह्ले तुस इत्थे ते दिक्खी लैओ सब्जी शैल ऐ सौ रपेऽ किल्लो तुसेंगी टमाटर होर कुतै बी नि थोह्ने न में आह्नने दे बड़े शैल आह्नने दे में हां कोई कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी भैन जी आओ तुस

ठीक ऐ ठीक ऐ आओ आओ तुस ठीक ऐ ठीक ऐ कोई गल्ल नी कोई गल्ल नी आओ तुस अ'ऊं देऊनी आं तुसेंगी